बेथ' नंखागौ आजिखालि बाजारावथ' रेडिमेड आजिखालि गिदिर गिदिर शपिं म'ल खुलिबाय गिदिर गिदिर कम्पानि ब्रेन्डेड स्ट'र फोर दङ थेवब्लाबो जोंनि आखाइजों बानायनाय सि एबा गस्लाफोरा दासिमबो माने जोबोद डिमाण्ड दङ मानोना बिनि क्वालिटि आनो आलादा जायो आरो मेशिन आव बानायनायनिया गोबां माने नाम्बार खौ बिसोर बानायनो हायो किन्तु जों आखाइजों जे सिखौ जों दिहुनो बेखौ जों खम बिबांनि दिहुननो हायो थेवब्लाबो बेनि बेसेना खम जागोन किन्तु बेखौ बाहायनायाव जोङो बांसिन लाबखौ जों मोननो हायो जेरै जोंनियाव दङ इन्दि सि इन्दि सिखौ जोङो एम्फौ फिसिनानै फिथोब बानायनानै फिथोबनिफ्राय बेखौ खुन्दुं महराव लाबोनानै जोङो खुन्दुं बानायनानै सि दायो सि दानानै जोङो बेखौ फानो एबा जोङो बाहायनो हायो बे जिनि क्वालिटि या ओरैबायदि इन्दि सिनि क्वालिटि या जोङो एसे एनै मानलु मानला जायोबा इन्दि सिखौ जोमोब्ला बे मानलु मानला जानाया हारसिंनो थिग जालाङो आरो जोङो इन्दि एबा एरि सिल्क बे सिखौ जोङो इउज खालामोबा नोंहा बिगुराव सुबुंफोरनि बिगुराव माने स्किन आव जेबो साइड इफेक्ट होआ जेबो प्रब्लेम जाया मानलु मानला सानाय सुनाय बेफोरो मोजां जाजोबो आरो आं खोनानो मोनदों बे आजिखालि आखाइजोंनो बानायनाय इन्दिनि एबा सिल्क नि बे गस्ला लंपेन्ट आरो मुजा जुताजों जों जायखौ गानो बे आथिंनि प्रब्लेम खौबो मोजां खालामो होननाय आं खोनादों जायनि थाखायहाय जोंनि एरिया आव दा जोंनि ओनसोलाव दिहुन जानाय इन्दि सि आरो सिल्क मुगा सिल्क नि बे सिआ गस्लाफोरा मुजाफोरा फरेन नि गुबुन गुबुन सोहोराव गोबां डिमाण्ड जादों होननानै आं खोनादों आरो आं मेगनजोंबो नुदों गुबुन हादरनि मानसिफोरा बेखौ बायनानै लांनाय बेनि जे आखाइजों बानायोबा मोनसे अर्गेनिक जों गाननायखौ जों मोनो न'नि एमफौ फिसिनानै खुन्दुं बानायनानै गस्ला बानायनानै गाननाय एबा आखाइजों सुनाय आजिखालि उल जोंबो आखाइजों सुनानै गस्ला माफ्लार गोबां जों बानायनो हायो आरो बिनि फिलिंस आ बिनि क्वालिटि आ जोबोद मोजां जायो बेनिखायनो दासिमबो बेनि डिमाण्ड आ दङ सोलिबाय थागोन आरो उनावबो बेनि डिमाण्ड आ थाबाय थागोन